جی ہاں بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر میں ادھر ادھر سفر کرتا ہوں عام طور پر میں پڑھائی کرنے کے لیے سفر کیا کرتا ہوں یعنی کہ چھٹیوں کے بعد جب مجھے اپنے مدرسے جانا ہوتا ہے تو میں سفر کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اگر مجھے کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو جانا ہو تو میں سفر کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اور بھی بہت اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں سفر کرتا ہوں اس سفر میں مجھے بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے سفر کا باعث بنتی ہیں یعنی اگر مجھے کسی سے ملنا ہوتا ہے تو میں سفر کرتا ہوں یا کسی کی شادی میں جانا ہوتا ہے تو میں سفر کرتا ہوں یعنی سفر کرنا میری یعنی سفر کرنا میری زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور مسلسل میں کہیں نہ کہیں سفر کرتا کہیں نہ کہیں سفر کرتا رہتا ہوں خاص طور پر جب ہم لوگ کو کہیں گھومنے جانا ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہم لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین کا یا بس کا یا اپنی ذاتی گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے سفر کرتا ہوں عام طور پر تمام ہی لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنی اپنی بیماری کے باعث اپنی بیماری کے باعث جاتا ہے کوئی باہر ملک گھومنے گھومنے جاتا ہے کوئی دوسرے شہر جاتا ہے آج کے زمانے میں گھومنا پھرنا بالکل عام ہو گیا ہے اور گھومنے پھرنے اور گھومنے پھرنے میں سفر کرنا ہے کرنا یہ تو بہت ہی بہت ہی زیادہ عام ہیں جوکہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہیں اور کافی دلچسپ بھی ہوتا ہے سفر کرنا لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ادھر ادھر سفر کرنا یا گھومنا پھرنا مجھے بھی ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے اور میں سفر کرنے میں بہت دلچسپ رکھتا ہوں